टेक्नोलॉजीअनि में ने ॾाढो सारो विकास कयो अथईं ॾाढो सारो असांजे दुकाननि ते बि फ़रकु आयो आहे ॾाढो सारो जीअं ॾाढा सारा आइटम हूंदा जेके असां हू न करे सघंदा हुआसीं ॾेखारे ग्राहक खे पहिरीं हिक आइटम त ॾेखारे न सघंदा हुआसीं इने करे कुझु आइटम असांखे जीअं एप वगै़रह में विझी छॾींदा आहियूं त ग्राहक बि ॾिसी वठंदो आहे हर शइ संतुष्ट बि थी वेंदो आहे उनमें असां लिखी बि वठंदा आहियूं की हीअ शइ हिन हीअ कम कंदी आहे

ॿुधाए न सघंदा आहियूं जेतिरो असां उनमें लिखी छॾींदा आहियूं ग्राहक पढ़ी करे ई सम्झी वेंदो आहे टेक्नोलॉजीअ में ॾाढो कुझु अहिड़ो आहे ॾाढनि बेरोजगारनि जो व्यवसाय थी वियो आहे उन्हनि बेरोजगारनि खे ब व्यवसाय मिली वियो आहे उन एप में ॾाढो कुझु सामान विकिरण करे ॾाढा बेरोजगार पंहिंजो घरबार बि हलाए सघनि था